आं आंनि रंजानायनि खुसिनि थाखाय बुंलांनो सानदोंमोन आंनि जोबोद साख्रि मावनो गोसो जादोंमोन नाथाय आं लोखा रोङैनि थाखाय आसाखौ आसा मावनानै थानांबाय बेखौनो मावनानै आं जोबोर गोजोनो आरो आङो मोजाङै मोजां मावनानै दा गोजोन्नाय मोनो बायदिसिना गोदान गोदान बिजि थुनाय माबानाय प्रग्राम सौफौबाय थायो बेफोरखौ जों मावनानै गोजोन्नानै थायो दा आरो आं फिसा फिसौनि थाखायबो जोबोर गोजोन्नाय फैयो आंनि फिसाफ्रा लेखा रोंलांनानै गावसिनि आथिङाव गसंंनो हानाय माबा रोंलाङोबानो आं गोजोन्नाय मोनो आरो जोंहा न'खराव बिदिनो माइ गायनाय माबानायफ्रा मोजाङै जायोबा गोसोआव खुसि फैयो माइ माइरं माइ गायनानै जोङो रायजो जायो आंना फिसाइयाबो साख्रि गैया बिनि थाखायनो जों माइ गायनानै आबाद मावनानै जायो बेखौनो गोजोन्नाय मोनो आरो बिदिनो बैसागु माबाफ्राव मालायनि मोसानाय खन्नायखौ नायनानै रंजानो लुगैयो

उन्दै उन्दैफोरनि बिदिनो फरायनाय मानायफोरखौबो जों टेनसन खालामफ्लांबाय थायो नाथाय बिसोरनि दावखोनायखौ नुयोबा जों रंजानाय फैयो

आं आरो गामिनि मानसिफोरनि थाखाय सावस्रि बिफाननि थाखाय मोजां खामानिबो मावलांनो सानो जोंनि माबाखौ मोजां मोनोबा जेनेबा जों मोजां मावनो हायोबा गामिखौ गोजोन होनो हायोबाबो जों आङो रंजानाय फैयो गामिनि खुसि गामिनि मोजांनि थाखाय आं मोजां मावलांनो लुबैयो आं आसा मावो नालाय प्रेगनेन्त अ'मेनफोरखौ आङो लाबोना न'आव लाबोनानै बिदिनो अजन थजन सुनानै बिसोरखौ गोजोन होनानै आंबो गोजोन्नाय मोनो रंजानो लुगैयो

आंनि फिसाफ्रा न'खराव माबाफोर मोजां खामानि मावोबाबो आङो रंजानो लुगैयो जों बैसागु फांसनाव गामियाव न'खर न'खर बेरायनानैबो रंजायो आरो जोंनाव मा जों माबाफोर खामानि मावनो हरोबा जोंनो जेनेबा जों आं गामिनि सासे आसा नालाय माबाफोर खामानि मावनो हरनायाव मावफुंनो हायोबा रंजानाय फैयो

आङो आङो माहायबाफोर जेनेबा माबाफोर मावनो थांनानै जाफुङोबा बेफोरखौबो रंजानानै फैनो लुबैयो जोंनि बिफां लाइफां गायनाय आरो बायदिसिना गायनायफ्रा थाङोबाबो जों जोबोद रंजानो लुगैयो बिदिनो न'फोरखौबो मोजाङै मोजां साजायनानै लानानै मोजाङै माबानाय नुयोबा रंजानो लुबैयो आरो सोरबाफोर अन्नानै दख'ना जोमग्रा बायनानै होफैबाबो जों आङो जोबोर खुसि मोनो

जोबोद खुसि मोनो आरो

न'खराव जों माइ

जों जोंनि आं आंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिकआव माबाफोर खेलाफोर जायोबा देरहायोबा बिदिबाबो जोबोर खुसि मोनो रंजानो लुबैयो आरो नायनानै रंजानो लुगैयो आरो

बावलायलाङो होन्नो सानबाबो खुगायावनो फैया माबोरै जाखो आरो आं सोरनिफ्रायबा अन्नाय मोनोबा जेनेबा अन्नानै आंखौ सोरबाफोर आंनि खामानियाव हेफाजाब खालायफैयोबाबो आं जोबोद खुसि मोनो आं दा न'खर न'खर हाबनानै जोबोद सारभे खालामनांगौ बे सारभे खालामनायखौ सानसे सान्नैजों फोजोबनो हायोबानो आं रंजानो हायो रंजानो लुगैयो खामानियानो जोबोर गोब्राब गोब्राब मावनाङो जोङो आङो आसा मावनानै बेखायनो आं दुखु दाहाजों थानानै बिदिनो जाफुङोबा जोबोर खुसि जायो आरो बिदिनो हस्पितालफ्राव माबाफ्राव लाङोबा प्रेगनेन्तफ्रा डिलिभारि जानाय समाव नरमेल हायोबाबो आं जोबोद खुसि जानाय मोनो मालायखौ सिजारिं जानाय नुयोबा गोसोयाव दुखु फैयो बिनि थाखायनो आं मालायखौ मालायनि मोजां जाबानो आं रंजानाय फैनाय मोनो खुसि जायो हानाय नंलादां आं होन्नो आं गामियाव सोरबाफोर गामियाव सोरबाफोर खेला दुलायाव देरहानानै फैबाबो आं रंजानाय मोनो